गाय पोसै छियनि ओकरा भुस्सा दै छियनि घट्ठा बनाय कऽ दालि बेसन भुस्सा घास कुट्टी घास आनै छथिन एक एक बीघा लगयने रहै छथिन मक्कइ सुजान सभ लगयने रहै छथिन अनै छथिन काटि कऽ तब कुट्टी कए कऽ ओकरा दै छथिन लारै छथिन नादिमे तब ओहिमे चुन्नी भुस्सी दए कऽ तब घट्ठा दै छियनि तब दालि बेसन घोरि कऽ हुनका पियायल जाइ छनि गायकेँ तब दूध करै छथिन व्यवस्था गोबर तनि रहलनि तऽ गोबर हटाय देलियनि हटाय कऽ झाड़ू दऽ देलियनि हुनका बढ़िआँसँ व्यवस्था कए कऽ रखै छियनि नादि धोए कऽ खाना हुनका पड़ै छनि बढ़िआँसँ जेना आदमीकेँ पड़ै छै ओना गायके पड़ै छनि फेर धुइआँ तनि कए देलहुँ ठण्ढी दिन अयलनि हुनका लिए ओढ़ना बिछौना सभ देहपर धयने रहलहुँ कम्बल कीनि कऽ अनलहुँ ओकरा ऊपरसँ ओढ़ाए देलहुँ रौदी दिनमे हुनका लिए पङ्खा गायके पङ्खा लगल छनि हुनका पङ्खा चलल छनि पङ्खामे बैठल छनि तऽ अपन सभ सर्फ साबुनसँ ओकरा शैम्पूसँ धोए देलहुँ खूब पानिसँ खूब नहाय देलहुँ बढ़िआँसँ नहाय धोए कऽ तब फेर भीतर कए देलहुँ भीतरमे रूममे बन्द बढ़िआँसँ साफके धोए धाय कऽ पोछि पाछि कऽ बैठाय देलहुँ ओहिमे जइसे कि बिमारी नहि हुए आर बिमारी होइ छनि तऽ बाहरसँ डाक्टर बुलाय कऽ आनै छियनि तऽ ओ देखै छथिन कम सम रहला तऽ कयलहुँ तऽ ओहिमे ठीक होय गेला पाज करय लगला तुरन्तमे पाज उठाय ललका नहि होयलाह तब डाक्टरकेँ बुलयलहुँ तऽ ओ अयला तब डाक्टर सुइया दबाइ सभ देलका तब ओ व्यवस्थासँ सुइया दबाइ सभ किसान लोक नहि अपन बढ़िआँसँ देलका तब ठीक होय गेला खूब बढ़िआँसँ तब दूध बढ़िआँसँ देलका तब सेंटरपर जायके गिरयलहुँ तऽ ओहिसँ इनकम आयल बढ़िआँसँ जतेक बढ़िआँसँ रखलहुँ गायके ओतेक बढ़िआँसँ इनकम आयल तऽ बच्चा बुतरूके बढ़िआँसँ पालन पोसन होइत हइ दू गो चारि गो एक गो जकरा जतना रखयके साधन छै उतना रखलका आ ओकरा उतना सेवा कयलक पशु पालन बढ़िआँसँ रखलका मालके सेवा कयलक